हय गौरव उलयतालो हांव हय अय अय अय आमच्या घरा कडेन काडटा आमचो फेमली बिझनस तो सगळो धंदो आमचो तो

हय हय सगळें तुमकां सांगूंक शकता आतां आमचें कशें आसा आतां सुरवातेक म्हटल्यार तें अशें आमचें मार्च फेब्रुवारी म्हटल्यार काजू लागता काजू लागता म्हटल्यार तुमकां खबर आहा काजूचो सिझन तो काजूचो सिझन मार्च फेब्रुवारी तो एक मे सुद्दां आसता तीन तीन म्हयन्यांचो सिझन तो सिझनल फ्रूट तें काजूचें हय तें आमी एखादी कितें करता तेचो आतां पयली आमी एकठांय करता ती पडटा ती एकठांय करता तें मागीर दळणेर व्हरून तें आमी मळटा तेचो रोस काडटा रोस काडले उपरांत मागीर तें उरता पय तें चिड्डून मागीर लास्ट येता पय तो तेका निरो म्हणटा आमी हय मोठ्या पसून सुरवातेक येता पय तेका आमी रोस म्हणटा तेजे त्या रोसा पसून आमी हुर्राक काडटा काजू फेणी काडटा तें मागीर प्रोसेस आसा तेज्या पयलें मागीर पयलीं जो रोस काडून मागीर जो निमाणो येता पय तेका आमी निरो म्हणटा तो पातळ निरो सुशेगात सवका येता तो हेल्थाक बी बरो पिल्यार तसो म्हळ्यार जो निरो निरो हेल्थाक बरो जशें डायजेशन बरें जाता मागीर खूब बेनिफिट्स आहा तेजे मॅडि मॅडिसीनल बेनिफिट्स आं फेणी तीच आमी रोस म्हणटा रोस उरता पय तो रोस तो आमी कितें करता भट्टी आहा भाटी आहा आमची ते एल्युमिनियमाची मडकी आहा तितून ते रोस घालता भट्ट्येंत उजो पेटयता आनी कन्डेनसेशन मॅथड म्हळ्यार एक तो सायन्टिफीक एक मॅथड तो म्हटल्यार एक असो विज्ञान आसता कन्डेनसेशन प्रमाणे ती सगळें पॅक करता जो रोस उकडता उकड उकडोन तेची वाफ येता आनी तेचे वाफे पासून तें मागीर हुर्राक तयार जाता हुर्राक तयार जाता वाफ ती मागीर एक पायपांतल्यान येवन तशी उदकांतल्यान थंड जावन ती मागीर सोरो तयार जाता तेका हुर्राक म्हणटा आनी हुर्राका पसून मागीर फेणी तयार जाता फेणी तुमकां खबर आहा ती गोंयची फामाद फेणी आनी ताका जिआय टॅग गावल्लो आसा हय अय तुमी तुमी फोनार आतां घेता ते तुमी एक दीस येया आमचे कडेन पया सगळें मागीर तुमकां कळटलें तुमकां

आं बरें बरें तुमी येयात केन्नाय एक दीस येया हांव तुमकां दिता सगळें आनी तुमी पया बी तुमकां पयतकीर सारकें कळटलें कशें कितें आमचें तें करता आमी आं हय हय हय चल आं आं चल बरें